आतसा हेल' हेल' औ गारि मालिक ना औ थारमानि आं नोंनि गारिखौ भारा लांनाया आंथ' नोंजों बनदबसखौ खालामखाबायमोन नङा होनबा दाखालि औ ओमफ्राय नै दा नोंनि द्राइभारआ आंनिफ्राय बाजौ रां बारा बिदों दा बिनि थाखायनो आं द्राइभारनि आखाइयाव रांखौ हराखिसै बेखायनो नोंनो दाइरेक्ट होनोसै होननानै आं बिनि सिगाङाव बुंहरबाय द्राइभारनि सिगाङाव बुंहरबाय औ बेखायनो आं नोंथांखौ लोगो हमनानै नोंथांनि आखाइयाव होनोसै आथसा बहा लोगो मोनगोन औ दे होमबा आं दे न'आवनो थांनानै हैसिगोन दे औ दे गोजोन्थों औ